पौधा जे रोपैके जे इच्छा भेल तऽ अपन बजारसँ हम अपन लाबै छी लबलौं ओकरा अपना हत्था बनेलहुँ ओकरा खादि खुनलहुँ बकरीके भेमहारी सब देलहुँ ओइमे लगेलहुँ मेहनत बहुत लगैए जतै देखलहुँ ततै पौधा खरीद कऽ अपना ततय अपना सफा सुथरा केलहुँ लगेलहुँ लगबैमे कोनो कमी नहि करै छी जे मोन होइए से अपना जतै देखलहुँ गाछ वृक्ष बिकाइत ओतयसँ आनि कऽ अपना लगा लै छी रोपि दै छी आओर तैयो नहि उपलब्ध होइ अछि होइए नहि उपलब्ध होइए नहि मेहनत एतेक दै छी टाइम एते करै छी उपलब्ध होइ नहि अछि जेहन सुन्दर गाछ आनै छी खरीद कऽ ओहन लगबै नहि करै अछि ओकर उपाय कोन कयल जेतै की हेतै नहि हेतै हुनकासँ पुछलहुँ हुनकासँ पुछलहुँ सब बतेलक ओहो दबाइ सब आनिकऽ देलहुँ देलहुँ जे अपना एगो दू गो गाछ तऽ बड़ सुन्दर लागल आओर तै कऽ बाद फेर ओहनेके ओहने भए जाइए तऽ मोन तऽ भए जाइ छै लोकके खट्टा मेहनत लगैए आओर होइ नहि अछि ओहेन चीज तऽ ओइके दुआरेसँ होइए जे केना कए कऽ हम ई चीज करौं कोन चीज केना कए कऽ हम तैयारी करौं लेकिन ओतेक मेहनत ओतेक टाइम दै छियै लेकिन ओइ बराबैर सामान टाइम नहि दै यऽ